हेलौ ओइ मा हो खोन्थाहर आंना बेमारा हा डाक्टारनाव थाङाबालाय बोरै हामगोनसै नार्स फोरनो खोन्था हैयाबालाय

ओम ओमफाय गाबोन सबनिया नार्स डाक्टार खानायाव थांसिगोनब्रा दे डाक्टार खानायाव थांगोन दे

दे

अह

अह दे ओंखाम जाखांनानै अह ओंखाम जानानै मुलि जाबावबायसो अह

सिं सानाया दङहाय डाक्टार खानायावसो थांनांगोन दे दे

बै खोथिया फुनाय गोदो माइ गायनाय सानफा सानफा बेसो सादोंदां हाय दे दोन दे आंहा गाबोन सबनिया डाक्टारनाव थांगोन